दोकान गेली ब्लाउजके कपड़ा खरीदके आनली खरीदके आनिके कोइ आदमी देलक ब्लाउज सीये लए तऽ ओकर नापसँ ही ब्लाउजके चपोतली चपोतके आओर तब ओकरा ब्लाउज काटली ककरो हइ बाँह चारि फिट ककरो हइ गला छओ दे दै हइ ककरो आगूमे तीन दे दै हइ ओइके हिसाबसँ हम ब्लाउजके काटली काटिके फेर मशीनपर हम सीयै बैठली तऽ पहिले हम सिली टेकिंग देली आगूवला टेकिंग दे के पॉँच चारि गो तीन गो टेकिंग देली आओर दे के तऽ फेर सिलाइ कयली तऽ फेन काज काटली फेर काज काटिके पट्टी काटली पट्टी काटिके तऽ फेन काजवला पट्टी सिली सीके बराबरमे दुनूमे सी देली तऽ फेर गलाके पट्टी काटिके आओर गलाके पट्टीमे फेन सीली सी मशीन चलाके सिल देली सीयेके बाद ओकरा फेन फेन बाँह काटली बाँहि काटिके रखली तऽ फेन मशीनपर ककरो रहय हइ आधा बाँहिपर करके बनबे लए कोइ कहय हइ कि आधा बाँहि हाफ बनबय लए तऽ ओहिके हिसाबसँ बाँहि बनेली बाँहि बनाके फेनो सिली मशीनपर मशीनपर सीके तब हइनऽ ओकरा हइ नऽ तब फिर दुनू बाँहि फिन सिली दुनू बाँहि सीके तऽ पीछेमे ड़ोरी लगेली ब्लाउजके पीछेमे ककरो फरमाइशी रहय हइ फुचा लटकाबे लए ककरो फरमाइशी रहऽ हइ सिम्पल ओहिके हिसाबसँ हम सी देली सीके रखली आओर तब बटन लगबयके पहिले तऽ काज कयली काज करिके तऽ ओकरामे फेर कैञ्चीसँ काज काटली काटिके काजके तब बनयली काज तब ओकरा सुइया लअके सिली सीके तब सीके रखली तब ओकरा फेर बटन आनली खरीदके दोकानसँ तऽ फेर बटन मैचिंगवला खरीदके लाल हइ तऽ लालमे बटन खरीदके अनली तऽ बटन लगेली बटन लगाके तब पीछेमे फेन पीछेमे एक रङ्गके लैली तऽ फेन पीछेमे सीके रखली फेन दोकान गेली तऽ सायाके कपड़ा खरीदके आनली सायाके कपड़ा खरीदके फेर ओकरा कैञ्ची लए आके फेर ओकरा कटली काटिके अच्छासँ काटिके फेन उ मशीनपर चलैली मशीन फेन डार बनैली डाँर कसय लए बनैली डरकस बनाके आओर तब फेन छोरीके बनयली छोरी काटिके छोरी बनयली बनाके सीके फेन ओकरा फेन अपन मशीनपर चलयली सी देली आओर सीके रखली आओर सूट सूटके कपड़ा खरीदके आनली तऽ पहिले गला काटली गला काटिके डिजाइन जेना पान गला होलय चाहे कोइ भी गला होलय पान गला काटली पीछेमे सिम्पल देली छे आओर चारि इन्चके जकरा जितना पसन्द हइ ओतना काटली आओर काटिके रखली आओर रखयके बाद हइ नऽ ओकरा फेन सिली मशीनपर तऽ बाँहि काटली बाँहि काटिके तब सिली आओर सीके रखली आओर सबसँ जादा कठिनाइ पयजामा सिनाइ पयजामा सीनेमे हमरा लागि गेलय छओ दिन तीन चारि दिन कटली फेर सीली आोर अच्छासँ होबो नहि कयल हम सिली कठिनसँ अपन छओ दिन तक लअ पयजामा सीके देली दोसरा कोइके